गोदोहाय आङो गेलेनायालाय उन्दै समाव गेलेदों आमाय जुमाय गेलेदों गोद गोद खेला गेलेदों आरो काबादि खेला गेलेदों गोदोनाहाय काबादि खेलायाबो जोंनि जेन'बा ओरै जोंनि गामिनि दरसे आरो बै बेलेग गामिनिजों दरसे खेला मेस हरलायनाय आरिखि गेलेनायाबो गेलेयो बिदिनो काबादि खेला गेलेयो लोगोफोरजों जायहा देरहायो बेहा मोनसे नङा मोनसे प्राइज मोनो जेन'बा गेलेनायाथ' अनेक गोबाङानो गेलेदों आङो सिख्ला समावहाय दुखु खैदां खैफोराथ' बिदिनो दुखु मोनो खेला गेलेनायफोराव आथिं आखाइ दुखु मोनो आगाथ जायो आथिं आखाइ साख्रुबो बिदिनो लोगोजों लोगो हमख्रबलायनाय मोदोमफ्राव सालायनाय जायो दुखुनांथावबो मिनिनांथावबो आरो बे खेला गेलेनायफ्रा आरो उन्दै समाव बिदिनो गोसोखांथावना जायो जों आमाइ जुमाइबो गेलेयो उन्दै समाव गेलेनायफोराव आमाइ जुमाइ खेला गेलेनाय दैयाव सिन्थाइनो थब्ल'नानै आमाइ जुमाइ गेलेनाय अन्थाइ दोनखोमानाय गेलेलायो आरो गोदोहाय उन्दै समफ्राव दा दुखु नांथाव गोसोखाङोब्ला बेफोरखौ रायखाङोब्ला दुखु नांथावबो गाबनांथावबो जायो आरो गोदोनाथ' बिराद मोजां मोजां गेलेखायोमोन दाथ' गेलेलानो दानि मुगायाव जोङो खेला गेलेनायानो गोबां गेलेयोमोन बिदिनो मेस खेला काबादि खेला लोगोफोरजों फरायनाय समफ्रावबो सिख्ला उन्दै सम बिदिनो सिख्ला देलों देरस्लों जानाय पाइभ सिक्स सेभेन ओइथसिम फरायनायसिम मेस गेलेदोंमोन आरो बिदिनो गोजान गोजान बिदिनो गामि दरब्रै दरबाजों मेस हरलायनाय खेला गेलेनाय बिदिनो काबादि खेला बायदि बायदि खेला गेलेनानै बिदिनो देरहानाय जेन्नायाथ' थाखायो आरो बांसिनानो समान जाजोबा देरहानाय जेन्नाय गोदोनाहाय बिदिनो दाबो दङ बिदि गेलेनाय खेलाया मोजां मोनोमोन आरो आङो गेलेनाय बिदि खेलाखौ देहाफोरखौबो फ्राद मोनोमोन आरो गोदोनि समाव न'खर संसारावबो बिमा बिफाजों जेन'बा फरायनाय समफ्राव माइ सौनाय बेफोरखौबो रोंबोदों माइ सौनानै देहाफोरखौ फ्राद मोन्नाय दानियाथ' माइबो सौला जेबो सौला देहाखौ गोबाङानो दुरबल खालामबाय आरो बेमारबो बायदिबो मोनो आरो दानि दिनावथ' गोदोनाहाय माइ सौनो मोनो दानि जुगावहायथ' माइबो सौला मिलाव होनानै जाबाय आरो देहाखौ अब्ला दानिया एसे गाज्रिसिन मोनो आरो सिगांनियावहाबालाय मोजां फ्राद मोनोमोन गोदो मावनानै जानाया साबसिनमोन आरो आरो दा बेजों लोगोसे आं बुंनो सानो जोंहा दा संसारावबो हाब्बाय संसाराव हाबनायजों लोगोसे माइ गाइनाय फुनाय मावनाय दांनाय कृसक मावनानै जायो आरो दा अब्ला फ्राद मोनो देहाखौ